मेरे मेरे भापा जी बजाजै ई नौकरी करदे ते मम्मी साढ़ी मम्मी साढ़ी घरै दे कम्म काज करदी ते डंगर बच्छु दा उऐ करदियां दुद्ध उऐ लैंदियां सोत्त बारी उऐ करदियां गोहा उऐ भरदियां होर बाड़ियै दा कम्म बी उऐ करदियां घरै दा कम्म सारा उऐ करदियां भापा साढ़े छड़ी नौकरी करदे न चार अस भैनां न भ्राऽ साढ़ा कोई बी नेईं ऐ तीनों भैनां साढ़ी भैनां दा ब्याह् होई दा बड्डी भैन दा घरै आह्ला जेह्ड़ा नौकरी करदे निक्की भैन दा घरै आह्ला जेह्ड़ा ओह् जम्मू कम्म करदे बड्डी भैन दे जेह्ड़े मेरे तीन बच्चे न जिस बेल्लै अंऊ पंञमीं पढ़दी ही ते पूजा देवी मेरी इक्क स्हेली ही ते अस बड़ी मौज़ मस्ती करदे हे अद्धी छुट्टी होंदी ते अस लूत्ता खेल्लदे हे बड़ी मौज़ मस्ती कन्नै खेल्लदे हे मतलब उनें दिनें बिच असेंगी बड़ा मज़ा औंदा हा ते जेल्लै घरै आह्ले मिगी गालियां कड्ढदे ते अंऊ ओह्दे नै हर गल्ल करी ओड़दी ते भी मिगी उन्नै खलाना अपने कन्नै ते गल्लां करनियां ते बड़ी मौज़ मस्ती ओह्दे कन्नै अस बड़ी मौज़ मस्ती मारदे हे जेल्लै दपैह्रीं अस घरै गी औंदे हे ते ओह् जेल्लै असें ई घरै आह्ले कम्म दसदे ते अस घरै दा कम्म नेईं करदे लूत्ता खेल्लदे ते जेल्लै शामीं औंदे ते दौड़ मारदे ते अपने खेल्लना ते मौज़ मस्ती मारनी अपने बस ते जिस बेल्लै असेंगी मम्मी मारदियां हियां ते साढ़ी दादी बावा असेंगी मारना निं दिंदे हे ते साढ़ी दादी बी बड़ा प्यार करदियां हियां साढ़े कन्नै ते दादू बी बड़ा प्यार करदे हे ते जेल्लै भैनां बी मतलब बड़े लाड़ प्यार कन्नै रेहियां अस हून साढ़ी तीनों भैनां दे साढ़ी भ्याह् होई दा भई साढ़ी तीनों भैनां दा ब्याह् होई दा ते जेल्लै छेमीं पढ़न लग्गे अस ते इक्क सुनीता देवी मेरी स्हेली ही इक्क ते ओह्दे नै अस घरै दा पूरा दुख सुख ते ओह् मिगी अपने घर दी गल्ल सुनाई ओड़दी ही ते में उसी ते जेल्लै अस रुस्सी जंदियां ही ते ओह् मेरे घर रौह्ने गी आई जंदी ही ते अंऊ ओह्दे घर रौहने गी बड़ा जंदी ही बड़ी मौज़ मस्ती मारदियां हियां ते ओह् आह्ले दिन बड़े अच्छे लगदे हे ते बड़ा प्यार हा अ बड़ा प्यार हा ते भई मम्मी डैडी बी असेंगी बड़ा प्यार करदे हे ते दादू दादी बी बहुत प्यार करदे हे असेंगी बड़ा बड़ा जादा प्यार करदे हे जेल्लै अस अठमीं पढ़दे हे जेह्ड़ी स्हेली ओह्बी अठमीं पढ़दे जेह्ड़ी स्हेली ही ओह्बी बड़ा प्यार करदी जेल्लै असें रस्ते औना ते लोकें दे बड़े कोई बी फल फरूट लब्भै ओह् असें त्रोड़ी ओड़ना मक्कां त्रोड़नियां लोकें दियां रौंगी त्रौड़नी खीरे त्रोड़ने मक्कां त्रोड़ियै घरै गी औना भी असें औना ते घर निं अस सनांदे होंदे हे कि मम्मी अस चोरी करियै आए दे ते भी घरै आह्ले असेंगी मारदे हे ते घर निं असें कदें बी सनाना ते जेल्लै घरै आह्ले असेंगी कम्म दस्सदे हे ते असें मौज़ मस्ती मारनी पूरी असें खेल्लना ते दौड़ना ते कोई घरै दा कम्म निं करना बस मौज़ मस्ती मारनी ते जेल्लै मम्मी असलेंगी कम्म दस्सदियां हियां ते अस दादी दादू गी सनाई ओड़दे हे की ओह् भई मम्मी असेंगी मारा दियां ते म्मी असेंगी मारा दियां ते नेईं बच्चें गी नेईं मारना करन देओ इनेंगी मौज़ मस्ती लूत्ता खेढ़ना ते गीह्टे खेढ़ने मौज़ मस्ती मारनी अपने शैल ओह् दिन असेंगी बहुत प्यारे लगदे हे भैनां असें बहोत मस्ती मारदियां हियां ते जेल्लै अस भैनें दी जेल्लै ते तीनों दी शादी होई दी ते अपने अपने घर हून असें केह् मौज़ मस्ती मारनी अपने अपने सौह्रे ते हून कदें कदें मिलने आं अस ते कदें कदें कदें कदें ते मेल मिलाप होंदा ते कदें कदें नेईं होंदा ठीक ऐ ते ओह् अपने घर असें भैनें बहुत असें भैनें बी बहुत प्यार ऐहा